पंज जनवरी उणिवीह सौ अठहतरि ॿारहां मार्च उणिवीह सौ नवानवे सत फरवरी ॿ हज़ार ॿ टे नवंबर ॿ हज़ार ॿारहां अठ डिसंबर ॿ हज़ार उणिवीह